मेरे दादा के पास एक डिस्कवर हुआ करती थी जिसे जिस उनकी डेथ हो गई मेरे दादा जी की उसका तो भी डिस्कवर मेरे पास है तो मेरे पास वह एक डिस्कवर है जिसका फिर बाद में मैंने सोचा कि यही एक क्यों डिस्कवर है मेरे पास तो मैंने क्या किया जितनी भी शहर में जितनी भी डिस्कवर है इससे बढ़कर दूसरे मॉडल्स उसके बढ़कर दूसरे मॉडल मैंने सारे मॉडल को मँगवाया और उन सब को रीन्यू किया फिर बाद में उसमें मैंने सबको मैंने फिर से स्टार्ट करवाया और बहुत अच्छी डिस्कवर थी सबकी सब डिस्कवर बहुत अच्छी चलती थी तो उस डिस्कवर को देखने के लिए भीड़ लग जाती थी सबको कि कैसे यह पुरानी गाड़ी अब तक टिकाऊ है इसलिए सबको भीड़ लग जाती थी और सब लोग उसकी बोली भी लगाया करते थे कि आप मेरे को बेच दीजिए आप मेरे को बेच दीजिए लेकिन मैंने किसी को नहीं बेचा मैंने कहा कि सौ सौ डिस्कवर तक मेरा टारगेट है आज की पीढ़ी तक जितनी भी डिस्कवर आई है मैं सारी डिस्कवर ख़रीदकर उसको वापस से रीन्यू करवाऊँगा और जो उसको फिर से चालू कंडीशन में शुरू कर दूँगा ऐसा ही एक बार एक बार मेरे पिता श्री के पास बहुत अच्छी बाइक थी जिसका नाम एपाची था और उसकी मैंने भी सारे माॅडल ख़रीद ली जिसमें सारे मॉडल बहुत अच्छी कंडीशन में थे तो मैंने उसको रीन्यू करवाया और अच्छी कंडीशन करवाया और उसका लेवल अप करवा दिया और उसके बाद मेरे पास इस्कूटी थी बहुत पुरानी इस्कूटी थी उस इस्कूटी का मैंने सारे मॉडल ख़रीद लिया सारे मॉडल ख़रीदना फिर रीन्यू करवाया उन सारी इस्कूटी को मैंने बहुत अच्छा इस्तेमाल भी किया और वह इस्कूटी भी मेरे को बहुत अच्छी लगी और मेरे पास एक कलेक्शन मेरे पास एक ऐसा है जिसमें मैं पाँच रुपये के सिक्के सिक्के इकट्ठा करता हूँ जिसमें कि बहुत पुराने पुराने सिक्के जैसे ताँबे के सिक्के मेरे पास अभी भी मेरे पास ताँबे और चाँदी के सिक्के जो ब्रिटिशियस के ज़माने में अंग्रेज़ के ज़माने में हुआ करते थे उन सारे सिक्कों अभी तक मेरे पास कलेक्शन है और इतने अच्छे सिक्के हैं कि आप देखेंगे तो आप भी बोली लगाने लग जाएँगे बात नहीं करेंगे आप पहले सीधा देखने के बाद सीधा बोली लगाने लग जाएँगे कि कोई इतने अच्छा सिक्का है उसके ऊपर ब्रिटिशियस का नाम रहता था और वही सिक्का बेचा जाता था और मेरे पास दमड़ी भी है कौड़ी भी है ये सब बहुत अच्छे अच्छे पुराने पुराने सिक्के हुआ करते थे और चवन्नी भी है अठन्नी भी है औ एक रुपये का सिक्का है बहुत पुराने पुराने सिक्के हैं कलेक्शन्स हैं मेरे पास सिक्के और उसके बाद मेरे पास कैन का भी सेलेक्सन होता है जिसमें काँच की बॉटल के ऊपर का जो ढक्कन होता है उसका भी मेरे पास कलेक्शन है जिसमें बहुत प्रकार के कम्पनी के ढक्कन मेरे पास बहुत अभी तक अलेलेबल है जैसे कि इस्प्राइट के बॉटल आता है काँच में जो उसका मेरे पास है वह भी वह भी नाइन्टीन फ़ोर्टी फ़ाइव में नाइन्टीन फ़ोर्टी फ़ाइव में नाइन्टीन फ़ोर्टी फ़ाइव में एक ब्रैंड हुआ करता था और उसी का ढक्कन अभी तक मेरे मेरे पास है इतना अच्छा उसका वह बना हुआ था तो मैंने उसको अपने पास ही रखा और वह भी मेरा एक बहुत अच्छा कलेक्शन है जिसमें मैं बहुत पुराने पुराने ढक्कन इकट्ठा करता हूँ जिससे मेरा कलेक्शन और बढ़ते जाता है अब जैसे मेरे पास मेरे पास एक शौक़ और है मैं बहुत साल पुराने पुराने फ़ोन इकट्ठा करता हूँ जिसमें मेरा एक आपको पता होगा बहुत अच्छी फे़मस कम्पनी है लावा लावा अभी एक फे़मस कम्पनी है नहीं क्योंकि अब ह लावा अब वो हो गया ख़त्म हो गया कम्पनी कम्पनी बनाना ख़त्म कर दी है तो यह जो लावा है लावा का एक मोबाइल हुआ करता था जिसमें थ्री थ्री मेगापिक्सल का कैमरा हुआ करता था और एक एक जी बी या डेढ़ जी बी उसकी इस्टोरेज थी इतना अच्छा फ़ोन था मेरे मेरे पास था उसको मैंने अपनी कलेक्शन में रख दिया फिर से मैंने उसको चालू कंडीशन में करवा के अपनी कलेक्शन में रख लिया और उसके बाद एक कम्पनी है जो अभी तक चलती है जिसका नाम है एल जी मीन्स लाइफ़ गुड लाइफ़ गुड वाली कम्पनी का भी एक मुबाइल हुआ करता था जो टच डिस्प्ले रहता था वह बहुत अच्छा मुबाइल था उसको भी मैंने चालू कंडीशन में करवाया उसमें मैंने देखा कि मेरे परदादा की फ़ोटू थी और मेरे परदादा के जो पिता जी थे उनकी फ़ोटो थी और साथ में मेरे छोटे छोटे मेरे छोटे छोटे पापा और मेरे बाबू जी की फ़ोटू थी उनके साथ मैंने वह फ़ोटू देखी मैंने कहा कि उस टाइम फ़ोटू भी खींची गई थी इस मुबाइल से मैंने उस फ़ोटू को फ़्रेम करवा के अपने बहुत बड़ा फ़्रेम करवा के मैंने उसको अपने आँगन में लगवाया ताकि मेरे को याद रहे और उसमें सन भी मैंने लिखवाया कि ये कोन से सन की फ़ोटो है उस टाइम वह फ़ोटो बिटिशियर्स के ज़माने में हुआ करती थी जब एक दम से छोड़ दिए थे बस एक दो राज्य में थे उस टाइम की वह फ़ोटो थी उस टाइम की फ़ोटो थी और उसके बाद मेरे पास एक तो फिर उसके बाद एक लाइफ़ गुड कम्पनी थी और उसके बाद दूसरी कम्पनी थी नोकिया नोकिया का मेरे पास एक फ़ोन है जो एक दम बहुत पुराना फ़ोन है जिसको वो इतना बहुत अच्छा फ़ोन है नोकिया का जिसको आप ऊपर नीचे करोगे पीछे से तो फ़ोन चालू हो जाएगा फ़ोन कट हो जाएगा कोई भी फ़ोन आएगा आपको उठाना हो तो ऊपर कर दीजिए और कोई भी फ़ोन नहीं है कोई भी फ़ोन आपको कट करना है तो नीचे कीजिए और वह दोनों फ़ोन ऊपर नीचे करने वाली कम्पनी ऊपर नीचे वाले फ़ोन थे जो भी मेरे पास नोकिया का था नोकिया का मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स थे जिसमें मैंने उसको वापिस रीन्यू करवाया और उसमें भी अब देखा मैंने कि मेरे मेरे परदादा ने जी ने उसमें लिखा था कि इस सन को इस सन को इस दिन को मेरे को यह काम करना है और उसमें अलारम भी बजता था और उस अलारम से मेरे दादा जी उठा करते थे और उसके बाद मेरे पाह मेरे पास एक शौक़ और है जैसे मैं जिसमें क्या नाम है साइकिल इकट्ठा करता हूँ जैसे रेन्जन साइकिल है उसके बाद इस्ट्राइडर है टाटा का फिर उसके बाद हम लोग के पास यह हरकुलिस है जो पुरानी कम्पनी है फिर वह में अपने पास राल्को कम्पनी की हो गई फिर उसके बाद ऐसी बहुत सारी पुरानी पुरानी कम्पनी एक और एक कम्पनी फिर राल्को हो गया फिर हरकुलिस हो गया इस्ट्राइडर हो गई ये सब पुरानी पुरानी कम्पनी हम कम्पनी की साइकिल थे और ब्रिटिसियस के ज़माने में भी एक साइकिल हुआ करती थी जिसका नाम बॉबी हुआ करता था जिसमें यानी मोटर फ़िट हुआ रहता था जिसमें आप अगर कुछ देर आपका मन है तो आप साइकिल वह पैन्डिल से चलाइए वरना तो दूसरा मन है तो फिर आप उसको मोटर ऑन कीजिए मोटर से चलाइए उस टाइम की साइकिल मेरे को बहुत कबाड़ी लोग उसको ले जा रहे थे मैंने उनसे ख़रीद लिया और उसको वापस चालू कंडीशन में करवाया और इतनी अच्छी उसकी आवाज़ है जैसे कि कोई बुलेट जा रही इतनी तेज़ रफ़्तार थी उसकी और उसकी आवाज़ तो बहुत एक दम प्यारी आवाज़ थी उसकी और उसके बाद मेरे पास एक शौक़ और था जिसमें कि जिसमें कि मेरा चार्जर कलेक्शन था जिसमें नोकिया का पुराना चार्जर हो गया लाइफ़ गुड का पुराना चार्जर हो गया ये सब मेरे पास चार्जर कलेक्शन हुआ करते थे और उसके बाद मेरे पास कलेक्शन हुआ करते थे ब्रिक्स का कलेक्शन हुआ करते थे ईंट का कलेक्शन हुआ करते जैसे आज की डेट में ईंट्स बहुत सारे प्रकार में आती है अब सबसे पुरानी ईंट थी अपनी किसान सबसे पुरानी ईंट हुआ करती थी माँ सबसे पुरानी ईंट हुआ करती थी ये सब ईंट ना बहुत अच्छे से पकाकर इसको बेचा जाता था तब यह पाँच रुपये के हिसाब से एक ईंट बिका करती थी उस टाइम के ज़माने में और सन नाइन्टीन नाइन्टीन एट्टी सिक्स में तो उस टाइम में यह ईंटें बेची जाती थी और बहुत अच्छी ईंटें थी बहुत मज़बूत ईंटें होती लेकिन आज के जो ईंटें आते हैं वह बिल्कुल मज़बूत नहीं होते थोड़ी देर में फ़ुट जाते हैं